आमी भोंवपा म्हळ्यार येल्ला त्या सायडीन जायत्या पावटी गेला गोरू सोदपा खातीर खंयच्या गांवांक कसली गोरवां आसा कसली जातिची गोरवां आसा तेंचे लोक गोरवांची हे कशी करता चवकशी करता गोरवां खावपा खातीर कित घालता तेगें तेंची गोरवां कशे पद्दतीन कशी जाता तेंगे आवडकीत आहा किते ते पळोवपाक आमी येल्ला तशेंत हुबळी ह्या सायडीन खूब पावटी गेला तशेंच हांगा बेळगांव सायडीन बेळगांव जे एक जाग्यार गोरवांचे मार्केट भरता ज्या जाग्यार आमी हीं गोरू पोवपाक गेला तिंगा खूब तरेचे गायी बैल तशेंत म्हशी तशेंत खूब तरेची जनावरां आसता तिंगा तेय पळोवपा खातीर गेला प्रवास केला आमी त्या गांवाक ताचे जगलबेट चौदत्या चौदत्याती येल्लम्मा देत त्या गांवांक आमी पावला त्या गांवाक लोक आमचे जशे केडवळ गांवा लोक आसता त्या प्रमाणें ते तिंग गोरवांची सुद्दां भरपूर सेवा करतात आनीक तिंगा गोरवाची डिलरशीप आसा तेंका ते गोरवां हाडून दवरता आनी लोकांक विकता आनी तिंका पालो कसो करप आनीक त्या जाग्यार हे आमी मूग कशें करता मूग मूग मूग करता मोको करता भय मोक्याची पिकां मोको तशेंच हरबरा आनीक टमाटाची पीक कांदो बटाट जे एग्रिकल्चर कित् सामुग्री आसा हे पळोवपा खातीर आमी बेळगांव त्या सायडीन जगलबेट अशें खूब गांवांनी आमी प्रवास करून तेंकां भेट दिल्ले आसा आनी तिंग गेले नंतर आमकां खूब अशी म्हायती मेळ्ळी कितें प्रत्ये खंयच्याय पीक करोप हे कांयच कठीण ना मोको करोप तशेंत भेंडो भेंडो पालक गा जर बीट हे सगळे आमी थंय त्या गांवांनी वचून आमकां कोरपाक कशें करोप हे सगळे म्हायती आमी घेतलेली आहा घेवपाक खूब फायदो जाता तसो गेल्यार जशें आमी ह्यावटेन ह्यावटेन म्हळ्यार आमी गोंयान आमगेले कापोडे फमार म्हळ्यार वाळपय तिंगा तें गायीचे फोम आसा त्या गायीच्या फोमाक आमी भेट दिले आसा गायी हाडपाक आमी थंय वयताले तेमी तिंग प्रत्येक जे नवीन फार्मर आसता कांय घेवपी ते करपी तेंका पंदरा दिसांचे हे आसता प्रशिक्षण आसता ते कशें हेंडल करोप गायी कशें पळोवप मागीर दूद कशें काडप ग्रास कशें करोप अशें करून प्रत्येक म्हळ्या हेजी प्रशिक्षण दिता आमकां आनीक अशें ह्या सायडी महाराष्ट्रान पोवपाक गेल्यार आमी बॉम्बे सायडीन प्रवास केल्लो आसा बॉम्बे विटी नुस्तें मारी टोक्याचेर आमी खूब केल्ले आसा तिंगा प्रवास कोरून आमी तिंग भायर दर्याक प्रवास केला नुस्तें मारपा खातीर दर्या धाळ कशें घालोप आनीक तिंगाचेर लोकां नुस्ते नुस्तें कशें धरता कशें कशें हें करता ते सगळे आमी ते गेल्ल्यान आमी कळ्ळें आसा आनीक बॉम्बे लोक कशें जगता हे ते तिंग बॉम्बे प्रवास केल्ल्यान आमकां त्या भागांतल्या लोकांची रहवासी कशी आहा कशी खाणेपिणी कशें आहा हें सगळें आमकां सगळें कळ्ळे आहा आनी आमकां ते सगळे पळोवन आमकां खूब अशें शिकपाक मेळ्ळें भायर प्रवास केल्ल्यान